हा असांजे उल्हासनगर में घणाई हंधु अहिड़ा आहिनि जिते रसोई सेखारी वेंदी आहे जीअं त सिंधू सर्कल खेमानी सौम्या मैरिज हॉल झूलेलाल मंदरु इन हिते इन्हनि हंधनि ते असां जूं दादियूं अचनि थियूं जेके अॼुकल्ह जे ॿार जेके सिखणु चाहिनि था रसोई उन्हनि खे रसोई सेखारनि थियूं पर हिकु सुठे अघु में सुठे नमूने सेखारनि थियूं ऐं सभु क़िस्मनि जा खाधा ठाहिणु सेखारनि थियूं जीअं त अॼुकल्ह ज़मानो चैंज थी वियो आहे उनजे हिसाबु सां इटेलियन इहो चाइनीज़ सिंधी सभु खाधा सेखारिया वञनि था इन खाधे सेखारण लाइ इन में सभु क़िस्म जा खाधा सेखारनि थियूं न सिर्फ़ु खाधा सेखारनि थियूं पर साफ़ु सफ़ाई कीअं कजे केतिरो खाधो कीअं ठाहिजे सभु सेखारनि थियूं ॿिनि माण्हुनि लाइ कीअं ठाहिजे ॾहनि माण्हुनि लाइ कीअं ठाहिजे अगरि असांखे वॾी पार्टी आहे कुझु आहे त ओड़े नमूने जो बि उहो खाधो सेखारनि थियूं न सिर्फ़ु छोकिरियूं अचनि थियूं पर अॼुकल्ह छोकिरा बि खाधो सिखण में इन ॾाढो शौक़ु ॾेखारनि था छाकाणि त रसोई अॼुकल्ह जामु ज़रूरी थी पई आहे ॿाहिरियों खाधो कंहिंखे वणे नथो सो सभु पंहिंजो खाधो पाण ठाहे करे पाण ठाहिनि था उहो खाधो सेहतमंद आहे सुठो आहे ज़रूरी आहे